समाचार पढ़ै आओर सुनैमे बहुत मजा आबै छै हमे जे अखबार पढ़ै छिए एगो दैनिक भास्कर छै एगो हिन्दुस्तान टाइम्स छै आओर हिन्दुस्तान छै ओहिमे दैनिक भास्कर पढ़ैमे बहुत मजा आबै छै आओर अखबारमे बेसी पढ़ै छिए आसपासके इलाकामे कि भेलै कतए कि भेलै आओर सब समाचार मिलि जाइ छै कि आइकाल्हिके दुनिआँके बारेमे आओर कि आसपास भै रहल छै आओर आदमीके कोना कोना अपन जिनगी सवारना चाही आओर कोना कोना आदमीके ई जीवनमे आओर ई समयमे गुजारना चाही ओहिमे अखबारमे बतबै छै कि गरमीसे कोना बचना चाही आओर बहुत चीज बतबै छै आओर ओहिमे इहो बताएल जाइ छै बेमारीसे कोना कोना बचल चाही आओर अखबारमे बहुत चीज बताएल जाइ छै हमे खाना पिनाके बारेमे बताएल जाइ छै आओर समाचार बताएल जाइ छै आसपासमे कि भै रहल छै और ईसब समस्यासे कोना आदमीके बचना चाही आओर आदमीके कोना रहना चाही आओर हालहि फिलहालमे इलेक्शन भेल छै आओर अखबारमे हम देखै रहिए आओर समझै रहिए ककरा कतेक मिललै यऽ भोट आओर के कोना सरकार बनै रहल छै आओर हमे पढ़लिए कि सरकार बनै रहल छै मोदी सरकार फेर देखलिए कि अखबार बहुत आओर हम सब अखबार पढ़ै छिए आओर हम न्यूजो चैनल देखै छिए टी वी पर तऽ ओहोपर बतै दै छै कि कोना कोना कोन चीज होइ छै आओर आओर न्यूज चैनल जे छै ओ हम बहुते देखै छिए मैथिली बहुत बढ़िआँ लागै छै मैथिली देखैमे मैथिली भाषामे आओर हम मैथिलिए भाषामे अधिकतर न्यूज चैनल देखै छिए जे बहुत बढ़िआँ लागै छै सुनैमे न्यूज चैनल जे छै ओहिपर बताएल जाइ छै न्यूज चैनलपर हमरा सबसे बढ़िआँ लागै छै जङ्गल सबके न्यूज देखैमे आओर जानवर सबके बारेमे जानैमे आओर जानै छिए कि हमे हमर देशमे कि भै रहल छै और न्यूज चैनलपर विदेशमे कि भै रहल छै ओहो पता लागै छै ओहोपर बतबै छै न्यूज चैनलपर योग सबके बारेमे बतबै छै बढ़िआँ खान पिनके बारेमे बतबै छै आओर गरमी आओर ओसबके बारेमे बतबै छै आओर आपातकालीन समस्या सबके बारेमे भी बतबै छै आओर ओहि सबसे बचैओके उपायमे बतबै छै तऽ जाहिसे आदमी सतर्क भै जाइ छै दुर्घटना आबैसे पहिलैए आदमी सब समस्याके समटै ले तैआर भै जाइ छै आदमी सभकेँ पता लागि जाइ छै जेना कि बाढ़ सब आबैवला छै तऽ आदमी सभकेँ पता चलि जाइ छै तऽ चलि जाइ छै तऽ आदमीसभ अपन खाना पिना जोगार करिके कहीँ उँचा जगहपर चलि जाइ छै जाहिसे आदमी सभकेँ राहत मिल जाइ छै एहि सबके सभ बचै खातिर आदमी सभकेँ पहिलैए पता चलि जाइ छै कि बारिश होइवला छै तऽ आदमीसभ अपन फसिल सबके अन्दर करि लै छै ओहि दिन सुखाबै आओर ले नहि निकालै छै बहुत फायदामन्द चीज होइ छै ईसब